मां आ न इते अजमेर घुमण आई आहियां तव्हां मूंखे किथे घुमण लाइक़ु कोई जॻह हुजे मंदिर हुजे हूअ तव्हां मूंखे घुमाईंदा

असांखे भले ॿ टे ॾींहं लॻनि भले सुठी तरह सां घुमाइणो आहे सुठे जॻह वठी हलिजो जिते मजो अची वञे सभु जॻह पई हिते अजमेर जी जेतिरी बि सुठियूं जॻहियूं हुजनि मंदिर टिकाणा सभु असांखे घुमणा झूलण जो सुठी तान ॿुधाइजो उते असां फोटूं वोटूं खींचे सघूं उनजा झूलेलाल जा सुठी तरह दर्शन करे सघूं असांखे हूअ सभु ॿुधाइजो असां पंज छह ॼणा आहियूं छह ॼणा आहियूं

त असांखे हा

हीअ ॿ ॾींहनि में सुठी तरह घुमाए था सघो तव्हां न भले आराम सां सुठी तरह सां असांखे भई गाॾी वाॾी जी सुविधा बि करे ॾीजो जंहिंसां भाई असां सुठी तरह घुमी सघूं हुते बेंगला बि हाड़ला रहण लाइ बियो जॻह ॿुधाइजो जंहिंसां असां उते हिकु ॾींहु रही सघूं करूं अ खाधे पीते जी बि सुठी धरमशाला होटल जेको बि हुजे उहो सुठो ॿुधाइजो हूं या घणा पेसा लॻंदा हूअ सई सई ॿुधायो न इ पेसा वाजिबि ॿुधायो न हीअ थोरा वाजिबि थोरा घटि करियो इ वाजिबि दाम ॿुधायो चारि हज़ार सही अथव वधीक एॾा ॿुधायो था

रोटी पाणी जो बि सुठो बंदोबस्तु करे ॾीजो भई उते असांखे रोटी पाणी में कोई कमी पेसी न रहे ओ पोइ जॻह बि अहिड़ी सुठी तरह सां सां ॾेखारिजो जीअं की भाई ॾिसी करे असांखे आनंद अची वञे ऊअ उनमें मजो अची वञे और हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा